जी मैं पाँच संख्या बोल सकता हूँ एक हजार दो सौ उन्नीस तीन हजार सात सौ इक्यावन आठ हजार दो सौ पंद्रह दस हजार चार सौ निन्यानवे सात हजार तीन सौ पंचानवे